आब हमसब रनिंगके बारेमे बाजब रनिंग जे हमसब दौड़ करै छी तऽ ओ दौड़मे हमरा बड़ नीक लगैए हम जे कतौ कतौ या कोनो भी खेल खेलै छी तऽ ओइमे तऽ अहाँके बुझले यऽ खेल खेलै छी तइकेबाद जे हम अगर ओ रनिंग करै छी तऽ रनिंगमे हमरा बड़ नीक लगैय हँ ओ जे रनिंग होइ छै से कोनो भी खेल इसकुलसँ खेलायल जाइ छै या कोनो ग्राउण्डमे ओ रनिंग करायल जाइ छै तऽ ओ जे रनिंग होइ छै से रनिंग करैमे बड़ नीक लगै छै कोनो चीजके दिक्कत नहि होइछै रनिंगमे बहुत बढ़िआँ होइछै ओइसँ सेहत बनै छै व्यायाम होइ छै ओ रनिंग सब बहुत नीक लगै छै ओ रनिंग करैसँ ओ स्वस्थ लोक रहै छै व्यायाम करै छै तऽ ओहि ओहीयोसँ स्वस्थ रहै छै लेकिन खासकए कऽ रनिंग रनिंगमे बड़ नीक लगै छै रनिंग जे लोक करै छै कि किया रन रनिंग लोक करै छै ओ ओकर जे सपना रहै छै जेना भेल आर्मी एयरफोर्स या किछ भी समझियौ ओ नौकरी जे होइछै तऽ ओ ओहु मऽ लोक किनको किनको सौख रहै छैन जे हम ई कऽ ई रनिंग करब तऽ हमरा अइमे हेबे करत या ई रनिंग करब तऽ हम आइ ई जीतब जेना ईस्कूल सब सँ जे रनिंग सब कराएल जाइ छै तऽ ओइमे लोक सब बहुत बहुत बढ़िया सब विद्यार्थी सब पुरस्कृत कएल जाइ छथिन जे हम हम शुरू शुरू बेर जे ईस्कूल मे पढ़ै छेलौ हाइ ईस्कूल मे पढ़ै छलौ तऽ हमरासब कऽ रनिंग करबाएल गेल ओइ रनिंग मऽ हमर चौथा नम्बर आएल छलए हमरा बहुत बढ़िया सँ पुरस्कृत पुरस्कृत कएल गेल फर्स्ट नम्बर बला कऽ ओ एगो ट्रॉफी मिलल और सेकण्ड नम्बर बला कऽ ट्रॉफी कऽ अथी फर्स्ट नम्बर बला कऽ ट्रॉफी कऽ साथ पाँच सौ रुपैया और सेकण्ड बला के ट्रॉफी मिलल तइकेबाद और तेसर बला कऽ कॉपी पेन और पान दू सौ रुपैया और हमरा जे मिलल हम चौथा नम्बर पर पास केलौ रनिंग मे जे हम चौथा नम्बर पर पास केलौ तऽ ओ रनिंग मे हमरा कॉपी पेन मिलल हम बहुत खुश भेलौ ओ जे हम खुश भेलौ हम जे अपना गार्जियन सबके बतेलियैन तऽ ऊ ऊहो सब बहुत खुश भेल भेलखिन जे ओ रनिंग केलक तऽ तइमे खुशी बहुत बढ़िया यऽ पुरस्कृत कएल गेल तऽ ओइ मऽ हम बूझियो बहुत खुश भेलौ रनिंग मऽ हमरा कोनो चीज के दिक्कत नै भेल रनिंग मऽ हमरा बहुत नीक लागल रनिंग करै मऽ और हमरा रनिंग करै जे हम सुबह सुबह करै छी सुइत कऽ ऊइठ कऽ हम जे रनिंग करै छी तऽ ओ रनिंग मऽ हमरा बड़ नीक लगैया जेना कतौ अहाँ रनिंग कए सकै छी पिचे सब पर कए सकै छी पिचिन्गे सब पर कए सकै छी कोनो चीज कऽ ओइसब मे दिक्कत नै होइछै रनिंग जे होइछै से रनिंग बहुत बढ़ियाँ होइछै सेहत बनबै छै रनिंग ओ अहाँ अहाँ अहाँ सब कऽ जे देह सब होइछै ओ देह कऽ बढ़ियाँ बनए दै छै रनिंग ब्यायाम जे करै छियै तऽ ओहो कऽ बढ़िया बनए दै छै देह तऽ ओ जे रनिंग सब कऽ बारे मे छै से बहुत नीक लगै छै रनिंग ओता दौड़ैयो मे नीक लगै छै कोनो चीज के दिक्कत नै होइछै रनिंग बहुत बढ़ियाँ लगै छै कोनो जे अहाँ रनिंगे करै छियै तऽ जेना किनको रनिंग करै छथिन तऽ चोट लाइग जाइ छै किनको हाथ टुइट जाइ छै किनको पाएर टुइट जाइ छै से ओ रनिंग सब मऽ छोट मोट छोट मोट पैग अथी से जे बूझियौ से सब हेबे करै छै चलु ठीक छै